हां जी मेरे कोल दो त्रै रनिंग शूज़ ते हैन रनिंग शूज़ दा कोई इ'यां इपार्टैंट कम्म ते निं पर इ'यां एह् ऐ कि रनिंग शूज़ थोह्ड़े कंफ्टेवल रौंह्दे कि जिसलै तुस दौड़ लान जाओ ते फिजिकल बर्क ही ऐ एह् ते एह्दे बिच्च थोह्ड़ी बौह्त तुसें फुट गी रिलैक्सेशन चाहिदी होंदी क्योंकि पैर जेह्ड़े होंदे न थोह्ड़े मतलब कि थोह्ड़ा बौह्त मतलब होंदा ऐ इ'यां तुस इंपार्टैंट ते निं ऐ तुस स्पोटस शूज़ च दौड़ो तुस इक नार्मल पी टी शूज़ च बी दौड़ी सकदे जेह्ड़ा दौड़ने आह्ला होंदा ओह् चप्पल च बी दौड़ी सकदा ते इ'यां मेरे कोल न दो तिन्न न स्पोटस शूज़ जो मिगी कंफर्टेवल रौंह्दे मतलब कि दौड़ने लेई तो क्योंकि जिसलै तुस दौड़ लान्ने होन्ने क्योंकि पैह्लें पैह्लें में इ'यां नार्मल बी किसे बी बूट च चली जंदा होंदा हा दौड़ लान ते ओह्दै कन्नै केह् होंदा हा कि मिगी पैर बिच्च बड़ी दर्द होंदी ही ते हून मतलब कि में इक दो स्पोटस शूज़ लैत्ते दे न ते हून पैर मतलब कि थोह्ड़े होंदे रिलैक्स रौंह्दे न तुस मज़े कन्नै दौड़ी सकने ओ तां करियै बाकी में आक्खां में कि मेरे कोल स्पैशल कलोथ ते हैन नी तुस आक्खो कि स्पैशल कलोथ लेइयै दौड़ना इक इंपार्टैंट चीज ते हैनी नी दौड़ लान लेई मेन केह् ऐ इक जज़बा होनां चाहिदा बंदे लेई बंदे बिच्च इक जज़बा होना चाहिदा कि में दौड़ लानी ऐ ओह् ओह्दे लेई तुस आक्खो कि में इक इक मकलब कि कंफ्रटेवल होइयै दौड़ां ते पूरा कोई शैल जेहा सूट लाइयै दौड़ां ओह् कोई इपार्टैंट ते है नी ऐ मेरी इक मेन फिटनैस लेई मतलब कि तुस नार्मल कुसै बी कलोथ बिच्च दौड़ी सकने ओ शूज़ दी इंपार्टैंट निं ऐ क्योंकि शूज़ जेह्ड़े होंदे एह् बस आखने दी गल्ल होंदी बाकी तुस इ'यां आक्खो कि दर्द तुसें मतलब कि इ'यां बी होई सकदी ऐ स्पोटस शूज़ बिच्च लेकिन हां स्पोटस शूज़ होंदे थोह्ड़े मतलब कि ठीक रौंह्दे कंफर्ट लेई ठीक रौंह्दे ते में आखना कि प्रैफर करने बी चाहिदे लोकें गी एह् इंपार्टैंट बी ऐ बाकी बैसे कलोथ जेह्के होंदे ओह् इंपार्टैंट निं हैन बेसिकली साढ़ा मकसद केह् ऐ रनिंग दा रनिंग दा मेन मकसद केह् ऐ फिजिकल फिटनैस्स दिक्खनी जां ते तुस ऐथलीट च दौडा दे ओ तां करियै ऐ तुसेंगी जरूरी शूज़ बाकी कलोथ जेह्ड़े न ओह् कोई जैदा इंपार्टैंट कोई रोल ओह् प्ले नेईं करदे न तुस कि'यां बी दौड़ी सकने ओ ठीक ऐ बाकी मतलब कि एह् मतलब की फालतू खर्चा में लान्ना क्योंकि तुस आक्खो कि शैल लेई कोई कपड़ा मतलब कपड़ा मैट्टर नेईं करदा एह्दे बिच्च दौड़ लाने लेई हां शूज़ थोह्ड़े जेह् मैट्टर करदे न में आखना पर इन्ने बी नेईं करदे तुस आक्खो कि में फालतू खर्चा करी लैङ बूट बगैरा बिच्च ओह् मतलब जरूरी नेईं ऐ ओह् बेफज़ूल ऐ बाकी अगर है ते बौह्त ही बड़ियां मतलब होने चाहिदे मतलब कि में उ'आं करना होन्ना क्योंकि ओह् थोह्ड़ा मतलब कि कंफर्टेवल रौंह्दे न होर बाकी में हून खास बाकी मेन मकसद साढ़ा दौड़ने दा इ'यै होंदा फिजिकल फिटनैस जां फ्यूचर बिच्च तुसें अच्छा कोई फोर्स ज्वाईन करनी ऐ मतलब तुसें दौड़ना चाहिदा ऐ ते बाकी मतलब तुआढ़ा मेन मक्सद ऐ दौड़ लानी ऐ ते दौड़ अस कुतै बी लाई सकने आं ओह्दे लेई इक शैल जेहा ग्राऊंड़ होना चाहिदा अच्छा बाताबरण होना चाहिदा जां थोह्ड़ा बौह्त मतलब कि तुसें बेसिक स्ट्रैटजी पता होनी चाहिदी दौड़ लाने लेई बंदे ने अच्छा डाईट फालो करना चाहिदा कि कोई केह् होंदा मतलब शैल कपड़े मतलब कासटूम बी लेई लैंदे न कोई मतलब अच्छे शूज़ बगैरा बी होंदे न मगर डाईट निं लैंदे न ते डाईट बड़ी इंपार्टैंट चीज़ ऐ दोड़ लाने लेई डाईट जो ऐ मस्ट ऐ अच्छी डाईट लो मतलब अच्छी डाईट सैलड़ बगैरा होई गे क्योंकि एह्दे च पानी दी बड़ी कमी होंदी ऐ ते ते तुसें मतलब पानी तो त्रै तो चार लीटर पानी बी जरूरी ऐ तुस मतलब बेसिक चीज़ें दा ध्यान देओ तुस कासटूम बगैरा च ध्यान नेईं देओ ओह्दे लेई मतलब बेसिक जेह्ड़ा होंदा ओह्दे च ध्यान देओ जि'यां दौड़ लाने लेई इंपार्टैंट केह् ऐ इक अच्छी डाईट होनी चाहिदी ऐ अच्छा मेन अच्छा ग्राउंड़ होना चाहिदा बंदे कोल अपना इन्नर बिल्ल होनी चाहिदी दौड़ लाने लेई क्योंकि एह्दे च दौड़ लाने च अपना गै फैदा ऐ बाकी एह् बी निं केह् तुस दौड़ लान लगे ते पैह्ले दिन ही दस किलो मीटर लाई लैओ बंदे ने मतलब कि धीरे धीरे स्टैप बाई स्टैप करना चाहिदा एह्दे बिच्च होर बाकी एह्दे च कोई कास़टूम बगैरा समस्या में मन्नदा नेईं आं क्योंकि जिसलै तुस दौड़ ला दे ओ तुसें एह् सब निं दिक्खना चाहिदा क्योंकि उ'ऐ गल्ल होई जे तुसें मतलब पढ़नें गी जा ते तुसें सौ रपेऽ आह्ले पैन लैना जां दस आह्ला पैन लैना एह् दोनों ने कम्म ते इक गै करना ऐ लिखना ऐ मतलब दोनों पैन ने ओह्दे च अगर तुस जिद्द करियै सौ रपेऽ आह्ले पैन कन्नै लिखगे ते ओह्दा कोई मतलब मेन कोई मक्सद है नेईं ऐ जेह्ड़ा मतलब कि दौड़ने आह्ला होंदा ऐ ओह् चप्पल च बी दौड़ी सकदा ऐ ते इ'यै गल्ल में आखना चांह्दा बाकी मतलब कि इ'यां कोई स्फैसिफिक मतलब कोई ओह् आह्ली गल्ल ऐ नेईं ऐ इस लेई में आखना होना कि में तुस मतलब जेह्दे च तुस कंपर्टेवल ओ ओह् लैना चाहिदा मतलब कि जरूरी कि तुसें कोई मैंह्गा कोई शूज़ बगैरा चाहिदा जां कुछ नार्मल मतलब कुसै बी शूज़ च दौड़ो एह् मेरा अपना पर्सनल मनन्ना ऐ